दाउनि आबादाव बेरामफोरनि जाखांनाय आरो बेखौ होबथानाय गुबन राहाफोरानो जादों बेखौ जोङो दाउखौहाइ थैब्ला गोजानावहाइ फबनानै दोननांगौ आरो आरो जेबा दाउ बेमार जानायफोरखौ नोङो नआव जाबाबो बिनि बेगें बा बिनि दाउ बिगुर बायदिसिना बे माबाफोरखौहाइ दाउफोरनि माबाखौ दाउखौनो खाथियावहाय गारला बायनाङा बा ओंखाम खालाय फोरखौबो गारनाङा गोजानाव गारहरनांगौ आरो बिदि आइदा सोंथिफोर थाब्ला जोङो सोरनिआव सोंनाय जायो होमब्ला जेरै जिब जुनार फोरनि दाकटर थायो बिसिनिआवहाइ मा मुलिया मोजांब्ला अबे मुलिखौहाय जाहोयोब्ला दाउआ बिमार जानो हाया बेबायदिखौ सोंनाय जायो